जैसे कि हम सभी जानते हैं कि पेड़ से ही हमारे यहाँ पर जीवन संभव है तो हमारे जो क्षेत्र के लोग हैं वो सबसे पहले तो पेड़ अगर कोई काटने आता है तो हम उसको पेड़ काटने नहीं देते हैं और पेड़ लगाने के लिए वो लोग क्या करते हैं कि जैसे हम लोग हमारे क्षेत्र के जो लोग क्या करते हैं किले पर पहाड़ी पर आस पास के गार्डन्स में घरों के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाते हैं और पहल उनकी ये है कि सर वो जब भी अपने घर में किसी का जन्मदिन होता है जब भी कोई खास काम होता है तब वो क्या करते है सर एक पौधा लगाते हैं और पेड़ काटने के बारे में तो सर हम यही सोचते हैं अगर ऐसे ही मात्रा में पेड़ कटते रहे तो शायद जीवन असंभव हो जाएगा क्योंकि पेड़ों से हमको जो पेड़ है ना वो हमको बारिश देता है खाना देता है छांव देता है ग उसकी लकड़ी हमारे घर के काफ़ी कामों में लकड़ी का प्रयोग होता है इवन खाना बनाने में भी लकड़ी का प्रयोग होता है और हमारे जो क्षेत्र के जो लोग हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पौधे लगा रहे हैं हमारे आप क्षेत्र में घरों में भी देखोगे ना तो एक एक घर के अंदर आप को बीस से लेकर तीस तक गमले गमलों में पौधे मिल ही जाएंगे और अगर आप चाहोगे तो किला रोड वगैरह अगर आप जाकर देखोगे तो इतने पौधे लगाए हैं लोगों ने हमारे जो क्षेत्र के जो लोग हैं वह पौधे लगाने में बहुत आगे काम कर रहे हैं वहाँ पानी देना और पौधों के लिए नए उस क्या बोलते हैं खाद्य को उस में डालना ये सभी जो कार्य हमारे क्षेत्र के लोग बड़े ही अच्छे तरीके से कर रहे और पेड़ काटने के लिए तो सर हम बिल्कुल सहमति नहीं देते ना मैं सहमत हूँ क्योंकि जब हम पेड़ लगा नहीं रहे तो हम काटें क्यों और जिस बड़े पेड़ को आप काटोगे सर उसको वैसे भी बढ़ने में दो सौ साल लगे हैं तो हम दो सौ साल पीछे क्यों जाए हमारे क्षेत्र में कम से कम सर पेड़ों की कटाई होती है मैं क्या हमारे क्षेत्र के काफ़ी जो लोग हैं वो इस चीज़ में सर बहुत ही आगे हैं वो किसी भी पेड़ को कटने नहीं देते उसका कभी भी समर्थन नहीं करते हैं वो सिर्फ़ पेड़ लगाने में ही समर्थन करते हैं पेड़ को काटने में कोई समर्थन नहीं देते हैं